جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اردو زبان کا اس خطے کے دیگر زبانوں جیسے بوڈو بنگالی سے کیا تعلق ہے اردو اور بنگالی زبان دونوں ہندوستان کے مختلف خطوں میں بولی جاتی ہیں اور دونوں ہی معروف زبانیں ہیں یہ دونوں زبانیں اپنی تاریخ ثقافت اور انداز سے مختلف ہیں لیکن وہ ایک ہی منطقے میں مشترکہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی رشتے رکھتی ہیں نمبر ایک تاریخی تعلقات اردو اور بنگالی زبانوں کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں جو برطانوی راج کے دوران ہی ہندوستان میں قائم ہوئے دونوں زبانوں کا استعمال مختلف خطوں میں ہوتا ہے اور ہندوستانی تاریخی وقائع کے ساتھ جڑا ہوا ہے نمبر دو فن اور ادب اردو اور بنگالی زبانوں کے اپنے ادبی طراز ہیں جو معروف ہیں اردو ادب کی طرف سے معروف شاعری افسانہ ناولیں ہیں جبکہ بنگالی ادب میں ربیندر ناتھ ٹیگور اور دیگر مشہور ادبا کے اثرات ملتے ہیں نمبر تین فلم اور موسیقی دونوں زبانوں کی فلم اور موسیقی اپنی جگہ رکھتی ہے اور ہندوستانی فلم انڈسٹری کا حصہ ہے اردو فلموں کا انداز اور بنگالی فلموں کا اپنا انداز ہوتا ہے اور دونوں کا اپنی فلموں میں خود ہی ترقی پر زور دیا گیا ہے نمبر چار رسومات اور ثقافت اردو اور بنگالی زبانوں کے لوگوں کی مختلف رسومات اور ثقافتی روایات ہیں جو ان کی معروفی کا حصہ ہیں دونوں زبانوں کے لوگ اپنے موسمی مناسبت اور تہوارات مناتے ہیں جن کی خصوصی روایات ہیں جامع طور پر اردو اور بنگالی زبانوں کے مابین تاریخی ثقافتی اور ادبی تعلقات ہیں جو ہندوستان کی متنوعیت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے